छः लाख सात हज़ार नौ सौ निन्यानवे आठ लाख आठ हज़ार नौ सौ निन्यानवे एक लाख नौ हज़ार आठ सौ पंचानवे सात लाख छः हज़ार नौ सौ चौवन सात छः लाख सात हज़ार छः सौ तिरासी